तर कॉर्डिनेटर म्हणून तुका हांव आतां एक क्वेशन विचारता की केपें वाठाराची तुका लोक कथा किंवां लोक गितां हीं तुका खबर आसा जाल्यार तीं तूं सांगूक शकता हय केपें वाठारांतली हांव एक लोक कथा तुमकां सांगतां आतां ती अशी आसा की केपें वाठारांतल्या जे राखणदार आसा त्या राखणदाराचेर रिलेटेड ती आसा सो ती हांव एक तुका सांगतां गांवांन दोग जाण फ्रेंड आसतात आनी ते एक दीस अशें ठरयता की ह्या गांवाच्यान दुसऱ्या शेजारी गांवांत तेंची जात्रा आसता आनी ते म्हणटा की आमी ते जात्रेक पयलीं काळ आसल्या कारणान गाडी तशे नासलेलें सो पांय वाटेन चलत ते वयताले ती एक दीस दोन भुरगे गांवांन जात्रेक म्हूण गेले वाट तशी रानाची आसलेली सकाळीं भायर सरले ते सो सकाळीं भायर सरून सुशेगाद गेले म्हणल्यार नाटक आसलें न्ही नाटक पोळोपा जाय आशिल्लें तेंकां सो ते म्हणपा लागले इतले बेगीन वोसोन कितें करया म्हणून ते सुशेगाद गेले एक सात म्हणल्या पावले जाल्यार बरें जालें अशें टायम धरून ते गेले आनी वयता वयता अशे खोबऱ्यो मारीत वयता वयता गेले ते आनी जितले ते वयता वयता ते वाट चुकपा लागले ते चिंतता परत परत घुंवोन त्याच जाग्यार कशें पावता कितले केल्यार मुखार गेले जाल्यार एक तेंकां न्हंय मेयळ्ळी थंनचे उदक पिले ते आनी त्या वाटेन या म्हणटा थंय गेले आणी तेंकां वाटच मेळना कश्शी जाल्यार मागीर जेन्ना मुखार वचपा लागले थंय अशे बिस्कीट चिप्स हेंचे हे मेळ्ळें रेपर्स तेंकां मेयळ्ळे सो तेणे अंदाज लायलो की आमकां ह्या वाटेन गेले जाल्यार आमी पावपा शकता सो त्या वाटेन ते गेले आनी त्या वाटेन वयता आसतना तेंकां मुखार एक न्हंय मेयळी परत दुसरी त्या न्हंयचेंतल्यान तेंकां विश्वास पक्को जालो की हांगा खंयतरी वस्ती आसतली सो आमी एक बऱ्या वाटेन पावल्ले आसा अशें म्हूण ते न्हंय क्रॉस करून गेले जाल्यार तरीपूण तेंकां एक जंगलाकू आसा अशें दिसपा लागलें मागीर ते मनांतल्यान आपल्या देवाक उलो मारलो आपल्या पाव म्हुणोन अशें म्हण्णाका आनी मातशें चलून वयतगीर तेंकां वाटेर एक जाणटेलो म्हातारो दिसलो आतां तें चिंतता हो म्हातारो आत्तां इतले वेळ रातचे आमकां कसो मेयळो तरी ते विचारता तेका की तूं खंय वयता तो म्हणटा आपूण हांगा रातचें हेका येता कितें तेंचीं कितें हें आसतालें शेत बी अशें म्हणून सांगपा लागलो तो आमचे शेत राखपा येता आयज जात्रा न्हू सो आपूण घरा कडेन वसपा वयतालो बरें जालें तुमी मेयळे ते म्हणपा लागलो आनी तो तेंकां घेतलो आनी गेलो आनी तेंकां सारकें व्हरोन गांवांन अशें जें हें आसता शीम आसता पय थंय शिमेर व्हरोन सोडलें आनी थंय गांवान पावतगीर तो म्हणपा लागलो तो पय नळ आसा तुमी हात पांय बीन धुवा आपूण येता घरा कडेन वोसोन अशें म्हणोन तेंकां मुखार धाडलो आनी हें तो गेलो आनी हे फाटल्यान पयले जाल्यार कोणच नाशिल्लो गायब तेमी आश्चर्य जालें तेंकां हें आनी कितें काय म्हणोन मागीर दुसरो तेजो एक फ्रेंड आसलो तो मातसो हुशार आसले तो म्हणपा लागलो आरे आमी देवाक उलो मारलो न्हू सो देव आमकां पावलो म्हणपाक लागलो आनी तशें म्हणटगीरच तेंकां बरें दिसलें की आमी देवा उलो मारलो आमकां पावलो आनी ते मागीर जात्रेक गेले अशी एक कथा म्हाका आमच्या वाठारान मेयळेळी आसा आतां तूं शिगम्याचे बद्दल कितें सांगपाक शकता म्हणल्यार शिगमो हो किद्याक लागोन करतात आनी ती शिगम्याची एक गितां दोन तीन गितां तूं म्हुणोन दाखोवपाक शकता शिगमो म्हणल्यार कशें आसा पय गोंयान जेन्ना लोकसाहित्य म्हणटा ह्या लोकसाहित्या अंतर्गत जेन्ना हांव अभ्यास करतां तेन्ना म्हाका शिगमो हो गोंयान तशेंच महाराष्ट्रान पोवपा मेयटा पूण गोंयान महाराष्ट्रान तो शिमगो म्हणटा आणी गोंयान तेका शिगमो म्हणटात हेजें कारण की तो एक्चुली तो शिमगो आसलेलो पूण तो जी बोली आसा त्या प्रदेशाचेर त्या बोलये प्रमाणे तो बदलत खंयतरी वयता आसतना दिसता जशें जे फोकलोर म्हणटा आमी ते लोकसाहित्य तें अशें एक जाग्यार स्थीर नासता तें खंय तरी बदलत वयता तो शिगमो हो नांव चेंज जालां आनी गोंयांतलो शिगमो हो खूब बरो फेमस हें सगळ्यांक खबरूच आसा आनी तशें सांगपा जाल्या जो आतां आमच्या गोमंतका भितर जो परेड शिगमो जाता तेजे परस गांवांतलो जो ग्रामीण शिगमो आसा तो एक्चुअल आपल्या ग्रामिणा कडेन घेवन वयता आसतना आपल्याक दिसता तितुतली कांय गितां आसा तीं तुका हांव म्हणोन दाखयतां जीं म्हणल्यार राम रामाचेर आसा तीं अशीं आसा की आंब्याची सावली चिंचेवर राम तुजे ध्यान मन सितेवर अशी आसा जी रामाची रिलेटेड आसा तशीच गांवां पुरती म्हणल्यार कशी आसा आपलो गांवां बद्दल एक हें सांगता म्हणल्यार तिजे व्हडपण सांगपा खातीर एक गीत आसा तें अशें आसा कातूचें कणस रे करमलाचें धाम ल्हान जावं व्हड जावं केपेंकाराचे नांव अशें आसा सो हें एक आसा तशेंच हेज्या पयलीं आमचे चडशे म्हणजे देवळां आसलेलीं अशीं दोंगर माथ्यांनी देवळां आशिल्ली आतां तेजी ती उदरगत करून तीं जालां सो पयलीं लोकांलें जें गाणें आसलें तें अशें आसा की वयल्या वयल्या डोंगरार फुलला मोगरा देवा तुज्या नगरा उत्सव जाला अशीं काहीं गितां आमच्या गोमंतकीय लोकसंस्कृतीक शिगम्या भितर मेयटा आनी तशेंच हांव जेन्ना लोकगितांचें संकलन करतां तेन्ना म्हाका एकंदरीत ह्या परिसरांतले शिगमोच न्हू तर बाकीचे म्हणजे चतुर्थी जावूं अशें काही गितां सुद्दां म्हाका मेयळेळी आसा तितूंतलीं एक गीत हांव म्हणटां म्हणजे जी फुगडी गीत आसा आनी हें सगळ्यांनी आयकलां आसतलें तें आसा दारांतल्या तुळशी गे पानन पान फुलशी गे पानन पान फुलशी कपळाच्या कुकमा साटी किती लोक वनवाशी गे किती लोक वनवासी अशें हें गीत जें आसा जें जी आपली बायल आसा ती आपल्या घोवा खातीर डेडीकेट करता हें गाणें म्हणल्या आपल्या जशें भायर तुळस जशी वाडटा तशी आपल्या घोवाचें आयुश्य वाडोनी अशी ती सांगतां ह्या गितांतल्यान अशें प्रमाणे हे केपें परिसरांतलें लोक साहित्य दिसून येता अशें तूं म्हणटा तर हय हय ओके